हाणे ॾिठो वञे त मां बैंक में मैनेजर आहियां पढ़ाई जेतिरी कयो होतिरी घटि आहे तीअं ई मुंहिंजो सुपिनो आहे की मूंखे पी एच डी करिणी आहे पी एच डी हिन करे करिणी आहे कि सुठे उहिदे ते पहुचां हुन खां पोइ कंहिं कॉलेज या स्कूल में चङी तरह मां प्रिंसिपल बि थी रहां पी एच डी करिणी आहे कि मुंहिंजे नाले जे अॻियां मूंखे जॾहिं महिल पुकारियो वञे जॾहिं महिल कोई सॾु करे त डॉक्टर काजल त ना हिन नाले सां सॾु करे